ملک میں جو ابھی اسپتال اور دوائیاں جو مل رہی ہیں دوائیاں تو خیر تھوڑی سستی ہی ہیں پر آج کل پچھلے اگر دس پندرہ سالوں میں کمپیئر کیا جائے تو دھیرے دھیرے مہنگی ہو رہی ہیں اور ان کی کوالیٹی بھی دھیرے دھیرے گر رہی ہے اور رہی بات اسپتالوں کی تو اسپتال تو خیر کوئی ایسا خاص بدلاؤ آیا نہیں ہے اور فیوچر میں بھی ایسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے کہ کچھ بدلاؤ آئے گا پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کووڈ ایمرجنسی کے دوران جو ایکسپیرئنس رہا وہ بیسکلی یہی کہتا ہے کہ ہمارا جو ہاسپیٹل کا جو انفرااسٹکچر ہے وہ کتنا خراب ہے کتنا گھٹیا ہے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور اب رہی بات ہمارے علاقے میں تو جیسے ہندوستان کے اور کونوں میں حالات ہیں اسپتالوں کے تقریباً وہی ہیں لیکن اب کیا کہتے ہیں نئے ہاسپیٹل تو کھولنے ہی چاہیے ایٹ لیسٹ ہر ہزار دو ہزار آدمیوں کے اوپر دو سے تین ہاسپیٹل ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے تا کہ سب کو سستی ہیلتھ کیئر ملے اور ابھی فی الحال ہمارے علاقے میں پانچ چھ ہزار کی آبادی ہے اور جو ہے جو ہاسپیٹل ہے وہ ایک ہی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک دو ہاسپیٹل اور کھولنا چاہیے